हैलो आं जी थुआढ़े ग्रांऽ बिच गै खुह्ल्ली दी ऐ ते एह् नमीं खोह्ल्ली ऐ में यरो रश ते होंदा गै ते थुआढ़ा नंबर लाई ओड़गे पैह्लें लाई ओड़गे तुस अपने भ्राऽ बंदे ओह् करी ओड़दा तुस जेल्लै मरजी आओ जी थुआढ़ा टॉप नंबर जेकर जिन्ना मरजी रश होऐ जी ते अपने गै भ्राऽ ओ ग्रांऽ दे बंदे ओ कोई चक्कर निं ओह् तुस रौह्न देई ओड़ेओ पैसे थुआढ़े भ्राऊ कशा केह् पैसे लैने इ'यां लोकें कशा सौ रपेआ लैन्ने तुस पंजाह् रपेआ देई ओड़ेओ ठीक ऐ कोई गल्ल निं जी में कुर्सियै पर बंदा बैठे दा होग उसी बाद च थुआढ़ी पैह्ली बारी लाह्गा कोई टेंशन नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ आओ जेल्लै मरजी आओ मिस्ड कॉल मारी लैएओ मिगी औने कशा पैह्लें ठीक